गुजरात जेको आहे हस्तकला में ॾाढो प्रख्यात आहे ऐं जीअं तव्हां हथनि सां शयूं ठाहिणियूं इहे कांच जा तिकला लॻाइणा ड्रेसियुनि ते साड़ियुनि ते चनिया चोलियुनि ते चनिया चोली ॾियारीअ टैम ते ॾाढे विकामंदियूं आहिनि हथु कला जेको आहे ॾाढो सुठो रेशम जो कमु आहे हिते ॾाढी मतिलबु भुनाई सुठी तरह सफ़ाई सां कंदियूं आहिनि ऐं जीअं पर्स ठाहींदियूं आहिनि ठाहींदा आहिनि ऐं ईअं न इहे चनिया चोली जा चन चोलियूं जेके आहिनि उन ते ॾाढी सुठी सुठी हथ जा डिज़ाइनियूं ठाहींदियूं आहिनि इहे माननीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी हिते एक्ज़ीबिशन लॻायो जंहिंमे तरह तरह जी कलाऊं जो ॾेखारियूं ॾाढो सुठो हथ जो कमु हुते थींदो आहे तरह तरह जी डिज़ाइनूं ठाहींदियूं आहिनि ऐं हेॾी सुंदरु ठाहींदियूं आहिनि जो सॼे देश में मशहूरु आहिनि ॾाढो सुठो कमु थींदो आहे गुजरात में प्रख्यात आहे हर सूरत माना